सर नमस्ते क्या आप दूध का रोज़गार करते हैं हमें दूध चहिए क्या रेट में आप दे रहे हैं कुछ डिस्काउंट्स मिलेगा कितना दूध आप दे सकते हैं अरे हमें एक दो लीटर चाहिए रोज़ और आप क्या क्या देते हैं अच्छा पनीर क्या रेट में है ये क्या रेट में है पनीर अच्छा तो वही हमको चाहिए एक किलो और घी भी आपके पास कुछ रेट कम कर दीजिए ओरे थोड़ा डिस्काउंट्स कर दीजिए अरे हम लोग दस किलो तक चाहिए तो कुछ डिस्काउंट्स नहीं होगा अरे कुछ करिएगा इतना लेंगे तो कुछ डिस्काउंट्स तो होगा ही अच्छा तो कितना कम हो जाएगा बस इससे ज़्यादा नहीं अच्छा और घी कैसे दे रहे हैं पाँच सौ रुपए अच्छा भैंस का है या गाय का है अच्छा दूध भी गाय का मिल जाएगा अच्छा गाय का दूध किस रेट में दे रहे हैं और भैंस का अच्छा तो गाय का हमें दस लीटर चाहिए रोज़ाना लेकिन रेट नहीं कम होगा दूध में नहीं हो पाएगा कुछ कम करिएगा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बताइए कहाँ कहाँ से आप आते हैं कहाँ से आप आते हैं ओ अच्छा रोज़ाना अच्छा तो रेट सही बताइए इसका ठीक है नमस्ते कल आइएगा तब हमसे मिलिएगा आके